जय झूलेलाल मूंखे किताबू ॾाढियूं पसंदि आहिनि ऐं जॾहिं खां मां पंहिंजी सिहत जो ख्याल रखण चालू कयो तॾहिं खां मां क़ुदरती इलाज ऐं योग जे करे पंहिंजे जीवन शैली खे बदिले छॾियो आहे ऐं मां पाण चइन किताबनि जो लेखकु आहियां उहे योग जे मथा आहिनि प्राकृतिक चिकित्सा जे मथा आहिनि ऐं मां सॼो जीवन अहिड़ी तरह जी किताबू पढ़ंदो आहियां जंहिं सां आध्यातमिक विकास थींदो आहे जीअं सिहत सुठी ठहंदी आहे त सभिनीनि पासे मन लॻंदो आहे तंहिं करे मां स्वास्थ्यु जे मथा सिहत जे मथा योग जे मथा आध्यातमिक विषयनि जे मथा अहिड़ी पुस्तुकुनि खे मां वधीक पसंदि कंदो आहियां ऐं मां हाणे हिकु किताबु जेका आहे सिंधी देवनगरी देवनागरी भाषा में लिखी आहे उहा जेका आहे असांजी अ जेका सिंधी भाषा जी अ एमपीसीएल जेका अ ऑर्गेनाइजेशन आहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी उन्हनि खे मां हो पंहिंजी अ सॉफ्ट कॉपी सब्मिट कई आहे उता जॾहिं सैंक्शन थी वेंदी त उनजी कापियूं असांजे सिंधी भावरनि भेनरुनि में वेंदी जंहिं सां उन्हनि उन पुस्तक खे पढ़ी करे उन सां योग आसन प्राणायाम एक्सरसाइज ऐं अलॻि अलॻि बीमारियुनि जे लाइ अलॻि अलॻि अ इलाज क़ुदरती काई दवा न आहे रूगो पंहिंजे खाधे पीते खे बदिले करे पंहिंजी जीवन शैली खे बदिले करे उहा मां किताबु लिखी आहे ऐं झूलेलाल जी कृपा सां जेतिरो जल्दी थी सघंदो उहा गवर्नमेंट खां सैंक्शन थींदी ऐं माण्हुनि जे विच में शेवा जे लाइ प्रस्तुत कई वेंदी ऐं किताब पढ़ण हिकु वॾी ॻाल्हि आहे मां इन विषय ते घणियूं किताबियूं पढ़ियूं आहिनि हिंदीअ में बि ऐं अंग्रेजीअ में बि पर मां कोशिशि कई त सिंधीअ में मां सिंधी थी करे सिंधीअ में छो न लिखा त मां देवनागरी लिपीअ में उनखे टाइप कराए करे तयार कयो आहे उहा फाइनल थी वई आहे रूगो गवर्नमेंट जी सैंक्शन अचण वारी आहे कॾहिं थी अचे ॾिसजे उमीद आहे त जल्द अची वेंदी ऐं इहा किताब मां मन सां लिखी आहे ऐं पंहिंजे अनुभव जी आधार ते लिखी आहे